हमरा लगैया बच्चाके बेहतर विकासके लेल टी वी ऑनलाइन बेसी बेसी मुफ्त शैक्षिक सामग्री उपलब्ध करै करेबाक चाही एहिसँ बच्चाके घर बैसल शिक्षाके बारेमे अधिकसँ अधिक ज्ञान अर्जन भऽ सकैत छै अभी तऽ टी वी के आ ऑनलाइन गेमिंग सभसँ दूर रखबाक चाही जाहिसँ कि बच्चाके बुद्धि पर आओर विकास पर गलत असर नइ पड़ै ओहिके सदुपयोग होयबाक चाही किएक तऽ बच्चा घर पर बैसो कऽ शिक्षा शसँ हमेशा सैदखन जुड़ल रहि सकैत छै आओर ओकर आदत बनि जाइ छै ताहि दुआरे हमरा ई बुझनामे जा रहल अछि जे विकासक लेल टी वी आ ऑनलाइन बेसी बहुत शैक्षिक ओ सामग्री उपलब्ध होयबाक चाही अन्यथा एकर दूर्पयोग नहि